سمندر میں مچھوارے ایک جال لے کر جاتے ہیں اور اس جال کو سمندر میں پھینکتے ہیں پھر اس جال کو سمندر میں پھینکنے کے بعد جب واپس کھینچتے ہیں تو اس میں کئی ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں اور ان مچھلیوں کو وہاں سے نکال کر وہ اپنے ٹرک میں بھر کر بازار لاتے ہیں اور اس طرح وہ بازار لا کر اپنی ریٹس میں بازار میں دکنداروں کو مچھلی فروخت کرتے ہیں جب مچھلی دکندار خرید لیتے ہیں تو پھر وہ ہم لوگوں کو بیچتے ہیں اور جیسے جامع مسجد دہلی کے اندر وہاں ایک بازار قریب میں ہے اس بازار میں مچھلیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں اور صحیح ریٹس میں ہم کو وہ مل جاتی ہیں